हमनीके आसपास डिलिवरी भी होयत छै ई डिलिवरी हमनीके काफी आसान पड़ैत छै खाना ओना मङ्गबाबैके लेल आओर ऑर्डर सब काफी आबैत छै आओर ई ऑर्डर छै ने हमसबके काफी ईजी पड़ैत छै बहुत जादा आसान पड़ैत छै खाना मङ्गबाबै ला आओर ई काफी अच्छा हइ हम सबके लेल जे ऑर्डर अबैत छै साथमे आओरो सब अथी होयत छै जाय छै आओर ऑर्डर करैबाला व्यक्ति भी काफी नरम आवाजके रहैत छै ओ हमनी सबके काफी जादा हेल्प करैत छै तऽ ई हमनीके बहुत जादा से आसानी भए गेल हइके ऑर्डर मङ्गवेलक एक बार कॉल कैली ऑर्डर लेके हमनीके दुकान पर आ जाइत छै या घर पर आ जाइत छै जहाँ भी हमनी ऑर्डर मङ्गबाउ वहाँ पर आ जायत छै तऽ ई हमनीके लेल काफी अच्छा चीज हइ अच्छा चीज हइ एहिसे हमनीके बहुत जादा फायदा होइत छै जैसे हमनीके खाना बनाबैके नहि पड़ैत छै आओर भी बहुत जादा अथी काम रहैत छै ओ सब करैके पड़ैत छै तऽ सबसे हमनी सब बचि जाय छियै तऽ हमनीके लेल ई बहुत ही अच्छा चीज छै जे हमनीके आस पासमे ने ऑर्डर डीलिवरीबाला जो हइ ओ सब ओ अथी उपलब्ध हइ जैसे खाना भी मङ्गबा सकैत छी कोइ समान हमनीके मङ्गबाबैके पड़ैत छै तऽ एक बार ऑर्डर करैत छियै तऽ हमनीके रूम पर लेके आ जाइत छै हमनीके घर पर लेके आ जाइत छै तऽ हम बहुत चीज ओहिसँ मंगबबै छियै पहिले तऽ हमनी सब जब फोन खरीदेके पड़ैत रहै तऽ हमसब जाइत रहलियै हँ दूसरा जगह ओ दुकानमे जाके वहाँ पे सब किछु करिके पेपर वर्क करिके तब फोन लैत रहलियै हँ लेकिन अभी ओ सब किछु नहि करैके पड़ैत छै डाइरेक्ट जाइत छियै ऑर्डर करैत छियै फोन हमरा घर पे आ जाइत छै तब जाके हमलोग पेमेन्ट करैत छियै तऽ ई बहुत ही अच्छा चीज हइ हमसबके लेल जो पहिले बहुत पहिले अगर होइतियै तऽ आओर भी अच्छा होइतियै लेकिन अभी होलै तऽ आओर भी अच्छा हइ तऽ हम ई चाहैत छियै कि ऐसे ही होइत रहैत सब सब आओर हमनीके लेल काफी मदद मिलैत छै ई सब चीज से तऽ ऑर्डर डीलिवरीके हम बहुत ही सकारात्मक रूपसँ लै छियै आओर ई बहुत ही जादा सकारात्मक हइ हमर समाजके लेल काहेकि जब आदमीके कहीँ जायके नहि मन होयत छै तऽ ओ अपना ऑर्डर करिके सब किछु मङ्गबा सकैत छै केओ आदमी मानो अपना चलि नहि पबैत छै एक बार फोनपे ऑर्डर करैत छै तऽ किछु भी मङ्गबा सकैत छै जैसे केकरो भूख लागलैया घरमे किछु बनाबै लऽ नहि हइ आओर ओकरा जायके भी मन नहि करैत छै तऽ ओ अपना खाना ऑर्डर करिके मङ्गबा सकैत छै कतेक आदमी होइत छै तऽ ओकरा कभी कभी बाहर जायके पड़ैत छै लेकिन ओकरा मन नहि रहैत छै खाना बनाबैके बाहर जाके जब आबैत छै घर पर बहुत जादा थक जाइत छै ओकरा बाद ओकरा मन नहि रहैत छै खाना बनैलाके बनैलाके आओर ओकरा वजह से ने कभी कभी भूखे सुति जाईत छै तऽ लेकिन अब वैसे नहि हइ अब अगर खाना बनाबैके मन नहि छै तब सीधे कॉल करूँ ऑर्डरवाला आदमी अपना खाना लेके रूम पर आ जाइत छै आओर खाना देके फिर आपस अपना चलि जाइत छै तऽ ई काफी अच्छा चीज हइ आओर हम चाहैत छियै चाहैत छियै ई काफी आओरो आगे बढ़े तऽ ऑर्डर डीलिवरी बहुत ही अच्छा चीज छै आओर ऐसे ही करयके चाही हमलोगकेँ आओर काफी अच्छा चीज छै हमनीके लेल हमनीके समाजके लेल आओर ई बहुत ही अच्छा चीज छै आओर ई जितना भी आगे बढ़तै हमनी सबके लेल ओतना ही अच्छा होतै होतै जैसे पहिले होयत रहलै हँ कि कभी गेलक कहीँ से ऐलक आओर आदमी थक गेल तऽ खाना भी नहि बनबैत रहलैया लेकिन अब हइ कि एकबार ऑर्डर करूँ आओर खाना ओना सबे घर पर आ जाइत छै तऽ ई काफी अच्छा हइ आओर ई सब होयके चाही जैसे हम सबके काफी मदद हो जाइत छै अपना बस पैसा देली सब किछु अपना करिके हमसबके घर पर लाके देके जाइत छै वैसे भी हइ किछु सामान सब मङ्गबाबै छियै तऽ डाइरेक्टली आओर एक बार ऑर्डर किए तऽ ओ आके हमरा रूम पर छोड़िके जाइत छै वैसे ही अपना घर पर छोड़ दै छै समान सब कहीँ से भी ऑर्डर करियै इण्डियाके कहींँ से भी हमर भारतके कहींँ से भी ऑर्डर करियै ओ हमरा सामान आके अपना घर पर छोड़िके जाइत छै तऽ ई बहुत ही अच्छा चीज छै हमसबके लेल आओर बहुत ही अच्छा चीज हइ आओर हम चाहैत छी जितना भी आगे बढ़े ओतना हमसबके अच्छाके लेल होतै हमसबके विकासके लेल बहुत बड़का योगदान रहतै एकर जैसे हम कोइ चीज खरीदै लए चाहैत छियै तऽ जायके पड़ैत छै कहींँ वहाँ पर गेलाके बाद बहुत सारा ओहिमे झंझट होइत छै लेकिन यहाँ ऑनलाइनमे किछु भी नहि होइत छै सीधे ऑर्डर कैली आओर समान आ जाइत छै अपना घरके पास आओर वहाँ से डाइरेकटली हमलोग ले लय छियै आओर करैके पैसा दे दै छियै तऽ ई काफी अच्छा चीज छै आओर हम ई चाहैत छियै ऐसे ही करते रहय लागि